ओना तऽ मनुष्य हमेशा अपन संस्कृति से जुड़ले रहै छै लेकिन किछु किछु एहन संस्कृति छै जकरासँ अभियो जड़सँ जुड़ल छै मतलब अभियो हमर सबके ब्राह्मण समाजमे होय छै कि एकटा जनेउ होय छै जनेउ पाबनि चाहे कतहुँ कतहुँ कोइ बाहरमे रहै छै विदेशोमे अगर रहै छै तऽ ओ जनेउ लेकिन अभी करिते टा छै बियाहसँ पहिले जनेउ हमरा सबमे बहुत जरुरी छै अगर जनेउ नहि भेल जाय छै तऽ बियाह नहि होय छै मुड़न छै ई सब हमर संस्कृतिक चीज छै जे एखनो तक जे छै ने जड़सँ जुड़ल छियै मतलब अपन संस्कृतिक सम्हारिके राखले छियै ई सबके मधुश्रावणी भए गेलै आ ओ अपन संस्कृति हमर संस्कृति पुराना संस्कृति छै ओकरा अखन तक हमसब सम्हारिके रखले छियै हमर सबके संस्कृतिमे छै जनेउ पहिरना ओकरा हमसब सम्हारिके रखले छियै अभी तक हमर सबके संस्कृतिमे छै कि बियाह दानके जे विध वाध छै ओ सब भी अखन तक अपने जे चलि रहल छै ओएह ओएह विधिसँ एखनो तक चलि रहल छै ओकरामे कोनो बदलाव नहि भेल छै

सब जे छै इमहर उमहर कतहुँ कतहुँ रहै छै तऽ नहिये कए सकै छै सबचीज लेकिन पाबनि तिहार जनेउ पूजा पाठ ई सब जे छै इएह सबमे ने अपन संस्कृतिसँ जुड़ै छै लोग आओर आरामसँ अपन संस्कृतिके सम्हारिके राखले छै